ہمارے علاقے میں کئی قدرتی وسائل موجود ہیں

مٹی ایک اہم وسیلہ ہے جس سے مٹی کے برتن میٹیں اور دیگر دستکاریاں بنائی جا سکتی ہیں زرعی زمین بھی جو کاروبار کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں ایک اہم ذریعہ ہے جہاں مختلف فصلیں اگا کر فروخت کی جا سکتی ہیں ہمارے یہاں آم کیلا لیچی اور سبزیاں بڑی مقدار میں پائی پیدا ہوتی ہیں ان پھلوں سے جوس اچار مربہ اور خشک میوا بنا کر کاروبار کیا جا سکتا ہے بانس اور لکری بھی یہاں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں ان سے فرنیچر ہینڈ کرافٹ اور دیگر اشیاء بنائی جا سکتی ہے قریبی ندیاں اور تالاب ماہی پروری کے لیے مفید ہیں مچھلی پالنے اور بیچنے سے بھی اچھا کاروبار کیا جا سکتا ہے گائے بھینس بکری وغیرہ پال کر دودھ اور دودھ کی مصنوعات بنائی جا سکتی ہیں یہاں کے جنگلات سے جڑی بوٹیاں شہد اور لکڑی حاصل کی جا سکتی ہے ان اشیاء کو جمع کر کے مقامی بازار یا آن لائن بیچا جا سکتا ہے سورج کی روشنی سے سولر انرجی پلانٹس لگا کر بجلی پیدا کی جا سکتی ہے مقامی لوگوں کو ہنر سکھا کر انہیں ان وسائل پر مبنی روزگار سے جوڑا جا سکتا ہے اگر حکومت اور تنظیمیں ساتھ دیں تو چھوٹے کارخانے اور خود روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں ان قدرتی وسائل کے درست استعمال سے علاقہ ترقی کر سکتا ہے اور بےروزگاری کم ہو سکتی ہے